यौ अहाँ उदय मिष्ठानसँ बाजैत छियै की हमरा हमरा अहाँके दोकानसँ किछु रसमलाइ मँगबय के छलए आओर अथी किछु दहिओ लेबय के छलए राबड़ी सेहो हमरा लेबय के छल घरमे किछु कार्यक्रम अइ ताहि वास्ते ईसभ लेबय के छलए भऽ सकैए की भेजबै